میں نے کچھ ٹائم پہلے ابھی پیٹرون کی واچ خریدی تھی وہ میرے کو ہزار روپئے سم تھینگ کی پڑی تھی اس کو خریدنے کے بعد میں نے تین چار مہینے بہت صحیح چلی اس میں کوئی بھی دقت نہیں اس کے اسٹریپس کاؤنٹ وغیرہ صحیح تھے اس کی ڈسپلے بھی صحیح تھی بیٹری بھی صحیح تھی سب چیز صحیح تھا دو تین مہینے تک پھر جیسے جیسے آگے ٹائم ہوتا رہا دو تین مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد اس میں کچھ کچھ پرابلمس آتی رہی کبھی اس کی ڈسپلے خراب ہو گئی کبھی جو ہے اس کے جو بینڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا کبھی اس کی ریڈنگس نہیں صحیح دکھاتا تھا کام ہی نہیں کرتی تھی کبھی کبھار ٹائم غلط ہو جا رہا ہے اپنے آپ کافی بار صحیح کرنے کے بعد کنیکٹ کرنے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوتا تھا ٹائم اس کو ریسیٹ کر لیا سب چیز کر لیا بٹ وہ صحیح نہیں ہوتی تھی اس میں جو ہے کالنگ کر رہے ہیں کالنگ بھی خراب آ رہی ہے تو اسی طریقے سے نئی نئی پریشانیاں آتی رہیں اس میں دھیرے دھیرے کر کے پھر وہ کافی خراب ہی ہو گئی پھر وہ بند ہی ہو گئی تو اس طریقے کا میں نے بہت زیادہ دقت کا سامنا کرا ہے اس واچ کے ساتھ اسمارٹ واچ کے ساتھ تو یہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو